हलो हेल्प ग्राहक शेवा हेल्पलाइन मां आशा रामनाणी थी ॻाल्हायां मूंखे मैसेज आयो आहे त भई बिल भरण जे लाइ त इन करे मां बिल भरियो आहे मूंखे यादि नथो अचे लगभॻि त मां बिल भरे छॾियो आहे इन करे तव्हां मूंखे थोरो ॾिसी करे ॿुधाईंदा की भई मुंजो बिल केतरो आ गए महीने केतिरो आहे या मुंहिंजो हीअंर जो भरियल आहे या छा आहे गए महीने जो भरियल आहे या हिन मैंने जो तव्हां मूंखे मोकलियो अथव मैसेज हूअ सॼो तव्हां मूंखे इंक्वाएरी करे तव्हां मूंखे ॿुधायो